ٹھنڈ کا موسم تھا میں میرے پاس کوئی شال نہیں تھی تو میں ایک دُکان پر گئی میں نے وہاں ایک شال دیکھی اور کافی پیاری بھی لگی وہ شال مجھے میں نے کہا بھیا اِس کے پرائز کیا ہیں اُنہوں نے پرائز بھی کافی مہنگے بتائے مجھے تو میں نے کہا چلو بھیا کوئی بات نہیں آپ کچھ کم کر کے یہ شال مجھے دے دو اُنہوں نے کچھ کم بھی کی اور وہ شال مجھے دے دی گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ شال ایک دم خراب ہے ایک دو بار دُھلنے میں ہی وہ خراب ہو گئی تو مجھے بھی کافی غصّہ آیا اور اُنہوں نے ایک تو اتنی مہنگی دی تھی مجھے لگا کہ اچھی ہو گی اُس کی کوالٹی دیکھنے میں اچھی تھی اور بالکل بھی اچھی نہیں ہے ایک دو بار دُھلنے میں ہی اُس کے سارے دھاگے وغیرہ سب ٹوٹ سے گئے اور کلر بھی نکل گیا مجھے اتنا غصّہ آیا کہ بتاؤ اب اُن سے کیا جا کے کہوں میری فیملی بھی غصّہ کر رہی تھی کہ اتنی مہنگی دی ہے سال اور اُس میں بھی اتنی خراب نکل گئی